जेना सरकारी योजना अएलै तऽ योजना अएलै तऽ मालजालके आबै छै सरकारी दवाइ आबै छै कनैली ठोकाइ छै तऽ ओ कि करै छै जे गरीब आदमी तक पहुँचि नहि पाबै छै पहुँचि नहि पाबै छै तऽ ओ आगाँ नहि बढ़ै छै माल भेलै बकरी भेलै प बैल भेलै ईसब पोसै छै लोक पोसिके सबचीज करै छै करिके ओकरा कि कहै छै बढ़िआँसे पालै छै खानापिना दै छै ओकरा ओहिदिन दवाइ सुइआ सरकारी योजना आबै छै पड़ै छै पड़िके दवाइ सुइआ पड़तै योजना अएतै तभिए ने तऽ आबै छै नहिए ने जानकारी होइ छै गरीब आदमीकेँ नहि जानकारी नहि होइ छै तऽ कि करै छै गरीब आदमीकेँ बुझैले नहि आबै छै तऽ मालजाल कि होइ जाइ छै मरि हेराइ जाइ छै तऽ ओहिसे कोइ लाभ नहि होइ छै चलि जाइ छै चलि जाइ छै तऽ कोइ लाभ नहि होइ छै अगर ओ पता रहतै गरीब आदमीकेँ ईसब योजना सरकारी आबै छै तब ओ मालजालकेँ मालकेँ सुइआ देलैबै दवाइ देलैबै सबचीज होतै तऽ ओ माल सही रहतै पता रहै छै नहिए ने तऽ कि होतै सरकारी योजना जेना उठेलिए लोने तऽ हम उठबै छिए तऽ कहै छै कि जे होबै ओ पितर पिइरका कनैली ठोकि दै छै ठोकि दै छै तऽ कहै छै कि जे माल मरतऽ तऽ तोरा एकर इन्श्योरेन्स भेलै इन्श्योरेन्स भेलै तऽ ओ कि होइ छै तखन तऽ ठोकि दै छै ठोकिके चलि जाइ छै चलि जाइ छै तऽ ठोकबै तऽ लै छिए लेकिन पता नहि रहै छै कि जे हमरा इन्श्योरेन्स भेलै मालके हमरा पइसा देतै पइसा चलि जाइ छै घुरिके जहाँसे आबै छै तहेँ घुरिके चलि जाइ छै पइसा तऽ गरीब आदमीकेँ किछु फायदा नहि होइ छै बकरिए भेलै बकरी जेना पोसै छिए लोन उठबै छिए कहै छिए बकरीपर लोन उठेबै बकरी पोसै छिए बकरीके कि कहै छै जे ओकरा कीड़ाके दवाइ दै छिए तऽ ओ पत्ता खिलबै छिए तऽ ओ पत्तामे कहै छै जे अथी लगल रहै छै कीड़ा तऽ ओ खाइ छै तऽ बकरी बेमार पड़ि जाइ छै तऽ ओ सबसे बचाना चाही बकरीके ओसब देखि सुनिके बकरीके खाना दैके चाही मुरगी भेलै घोड़ा भेलै ओसब लोक पोसै छै सब पोसिके ओकरा कि कहै छै जे मारि लोक करै छै बिजनेस बिजनेस भेलै तऽ ओसब आगाँ बढ़तै तब तऽ बिजनेस कमाइ होतै आगाँ नहिए बढ़तै लुइरे नहि रहतै तऽ कोना बिजनेस आगाँ बढ़तै तऽ बढ़बैके चाही कमसे कम जानकारी लिएके चाही अगल बगल लोकसे तेहन डॉकटरसे ईसब जानकारी पता लैके चाही नहि ले पता लै छै तऽ आगाँ बढ़ै छै नहि तऽ गरीब आदमीके भट्ठी बैठि जाइ छै नहिए ओहिसे ब अथी लाभ होतै तऽ आगाँ कोना बढ़तै कोना माल पोसेतै कोना बकरी पोसेतै कोना कि होतै किछु नहि होइ सकै छै गरीब आदमी जेनाके तेनाहि रहि जाइ छै ईसब जानकारी लेना चाहिए जरूरी हो नहि होइ छै ईसब जानकारी लैके आगाँ बढ़ै छै बढ़ना चाही